میں اکثر آرٹ ورک کمپٹیشنس میں پارٹیسپیٹ کرتا رہتا ہوں میرا اکثر شہر سے باہر جانا بھی ہوتا رہتا ہے آرٹ ورک کمپٹیشنس کے معاملے میں ہر مہینے میں چار سے پانچ میں مقابلوں میں اکثر پارٹیسپیٹ کر ہی لیتا ہوں اور میں اب تک ڈسٹرک ونر اسٹیٹ ونر نیشنل ونر اور انٹرنیشنل ونر کی کیٹیگری میں میں بھی آ چکا ہوں اور میں ہر کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر لیتا ہوں میرا کوئی بھی کمپٹیشن چھوٹتا نہیں ہے جتنا بھی اسٹیٹ لیول پہ آرگنائز ہوتے ہیں ڈسٹرک لیول پہ آرگنائز ہوتے ہیں نیشنل پل آرگنائز ہوتے ہیں انٹرنیشنل پہ آرگنائز ہوتے ہیں اوسطاً میں چار سے پانچ کمپٹیشنس میں ہر مہینے پارٹیسپیٹ کر لیتا ہوں اور ان میں بھی فسٹ رینک سیکنڈ رینک تھرڈ رینک منیمم ففتھ رینک اس کے اوپر ہی رینک آتی ہے اب کیونکہ پریکٹس بھی ہو چکی ہے کافی ساری تو جتنی پریکٹس رہتی ہے اتنا ہی بہترین آرٹ ورک کا پیس نکل کے آتا ہے